میں اپنے آپ کو ایک مضبوط طویل سفر کے لیے صحت مند رکھنے کے لیے چند مشورہ کرتا ہوں پہلے محفوظ سفر کے لیے اپنے ساتھ مواد لے کر چلتا ہوں جو اپنی صحت کے لیے مفید ہوں جیسے پانی فوڈ اور مناسب استراحت کا وقت دوسرا سفر کے دوران سنبھل کر چلتا ہوں اور تھکاوٹ کے اشارے پر غور کرتا ہوں اور اخیر میں مستقل وقفے لیتا رہتا ہوں تاکہ جسم استراحت کر سکے سفر کے دوران میں عام طور پر سادہ اور پر غذا کا ترجیح دیتا ہوں جیسے کہ سلاد فلیکس سی فروٹس اور پانی یہ آپ کو زیادہ اوپر اٹھنے سے بچاتا ہے اور تناؤ کو کم کرتا ہے ہاں بائک سفر کے دوران کمر یا کندھوں میں درد کا تجربہ کیا ہے لیکن موزوں پوزیشن اور انتظام کے ذریعے اسے کم کیا جا سکتا ہے کمر کی پشت سے لٹک کر نہ بیٹھیں بلکہ مخصوص پیڈلنگ اسٹیشن بنا کر ان کا استعمال کریں اور تھکن کے اشاروں کو نظر انداز نہ کریں منظم استراحت لیتے رہیں